پینٹنگ کلچر کی مختلف اور خاص روشنی دیتی ہے جہاں اصلی ہنر اور روایت کو جمع ہوتا دیکھا جا سکتا ہے